राजस्थान के अंदर अगर मैं प्रमुख खेलों की बात करूँ तो राजस्थान के अंदर प्रमुख खेल जैसे कि यहाँ पर कुश्ती का माना जाता है यहाँ पर कुश्ती बहुत ही ज़्यादा राजस्थान के अंदर लड़ी जाती है बड़े बड़े जो मेले होते हैं जो दंगल होते हैं बड़े बड़े उनके अंदर कुश्ती का प्रतियोगिता रखी जाती है और कुश्ती की प्रतियोगिता के ऊपर वहाँ पर इनाम रखी जाती है जो सबसे अच्छी कुश्ती लड़ता है जो फाइनल विजेता रहता है उसको इनाम दी जाती है और भी जैसे चीज़ें मैं बात करूँ यहाँ पर दाँव पेंच का खेल होता है उठाने का उससे आदमी को एक हाथ से सबसे ज़्यादा वज़न उठाया जाता है और जो सबसे ज़्यादा वज़न उठाता है एक हाथ से उसको ही उसके अं खेल के अंदर विजेता घोषित करते हैं उसको इनाम मिलती है और भी काफ़ी पेशेवर खेल हैं यहाँ पर जैसे कि मैं बात करूँ कबड्डी कबड्डी भी एक लोकप्रिय खेल होता जा रहा है धीरे धीरे राजस्थान के अंदर इसको भी लोग बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते जा रहे हैं वो इसको भी लोग अपनी से मानते हैं कबड्डी को वो भी और कबड्डी के अंदर भी लोग बहुत ही जुनून बता रहे हैं अभी राजस्थान के और राजस्थान के अंदर खेल ये काफ़ी लोकप्रिय माना जा रहा है